हलो भाई यह घर पर पेंट करने के लिए फ़ोन लगाया था

पच्चीस बाय पचास वाइट हाँ हाँ पुट्टी कर कर देना

घर की लोकेसन घंटाघर हाँ हाँ तो यह आप पाँच सौ वाली कर दो हाँ आप आ जाना हमको दस दिन में चाहिए कंप्लीट हाँ